जोंनि ओनसोलाव भेक्सिन फोरा

बेसेन गोनां आरो खम बिबांनिमोन माखासे मानसिफोरा थाखा फैसा गैयिलाय गोरिब मानसिफोरा भेक्सिन खौ लानोनो हायामोन बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो जोबोद गोब्राब जायोमोन भेक्सिन नांगौ जायोब्ला बिसोरो मालायनियाव थाखा दाहार लानांगौमोन आरो थाखा दाहार लासेयावबो बिसोरो भेक्सिन खौ लानो हायामोन लोमजानाया गोब्राब जानानै मानसियासो जिउ गोमालायोमोन मानसि गिदिरफोराल' भेक्सिन खौ मोजाङै मोजां लानो हानायमोन आरो माखासे फैसा गैयि गोरिब मानसिफोरा थाखा फसा गैयिलाय थोजासे भेक्सिन मोनाखैमोन

सोरखारनिफ्रायबो एसे उफाय मोनगोन साननानै बिसोरो बिबायबायोमोन नाथाय सोरखारफोरा एसे नायथावा नायथावा जायोमोन बिसोरखौ

थाखा फैसा गोनां मानसिफोरखौ इसे बांसिन नायनायखौ नुनो मोनदों भेक्सिन खौ बयनोबो होलायोब्ला मोजां जायो मानोना गोरिब गुनद्रा सुबुंफ्रा थाखा फैसा गैया आरो बिसोरो नांगौ बायदि भेक्सिन मोना बेखायनो भेक्सिन खौ ज' होलायोब्ला बयबो भेक्सिन लानानै देहाखौ मोजां खालामनो हायो